हमरा सभ हमरा सभकेँ घर परिवारमे युवा सभ खेतीके बहुत नीक मानल मानैत छै आओर हमरा सभकेँ घर परिवारमे खेतीके युवा सभ बहुत प्रेमसँ करैत छथिन आओर एक दोसरोके कहैत छथिन जे हम जेना करैत छी तेना तूहो कर आइ कल्हि तऽ मालूम यऽ एक पर एक मशीन सभ आबि गेल छै धान काटऽके मशीन आबि गेल छै धान सु उड़ाबऽके मशीन आबि गेल छै गहुँम काटऽ के आबि गेल छै सभचीजके मशीन आबि गेल छै आओर अइ मशीन सभ अयलाके बाद आओर किसान सभकेँ आओर मन लगैत छै खेती करऽ मे आओर युवो सभकेँ मन लगैत छै पहिलेके जबानामे किछु साधन नहि छलैया तऽ लोक कनि डरेबो करैत छलैया आइ कल्हिके युगमे तऽ खेती सभचीज के साधन भऽ गेलै हँ तऽ लोक खेती करऽ मे बहुत सहयोग रहैया आओर नीकसँ ओहिमे बाहरसँ बाहर सभमे जे खाद होइत छै आओर बाहर सभमेसँ बाहरमे जे दवाइके उपयोग कयल जाइत छै ओ दवाइ लाबिके डालैया आइ कल्हि तऽ मोबाइलके जबाना भऽ गेलैया लोक मोबाइलसँ देखिकऽ जे दवाइ पड़ल से ओहिमे समान पड़ल जे चीजके ओहिमे उपयोग भेल खेतीमे ओ लाबि कऽ डाललक आओर दोसरोके कहलक हमहुँ खेती करैत छी आओर खेतके तऽ आओर खेतमे उपयोग कयलक आओर रङ्ग विरङ्गके दवाइ खाद सभ डाललक खेतमे खेत पथारमे तऽ बुझले यऽ लोककेँ अपना गाँव मे लोक बाधबनमे लोककेँ आओर मन लगैत छै आओर दोसरोके आओर गाँव घरमे तऽ ई छै गाँव घर पर रहि कऽ लोक जँ खेती करैया ओकरा घर परिवारसँ सिनेहो रहैत छै आओर घर परिवा के लोक भेटो होइत रहैत छै आओर बाहरमे बुझलियै बाहर जे चलि जाइत छै ओकरा तऽ खेती पथारि छुटि जाइत छै मगर आइ कल्हिके तऽ लोककेँ होइत छै हम घरे पर रहितहुँ आओर खेती पथारी करितहुँ मगर लोक की करऽ खेती पथारीमे तऽ ओते लोककेँ नहि होइत छै जतेक लोककेँ खर्चा होइत छै ओतेक तऽ लोककेँ नहिए होइत छै मगर लोक की करतै कोनो प्रयोगसँ तऽ खेती करहेमे मन लगैत छै लोककेँ आओर योगक लोक तऽ समझैत छथिन जे हम घरे पर रहितहुँ आओर खेती करितहुँ खेती करैमे बहुत मन लगैत छै आओर छोट जातिमे तऽ ई होइत छै जे महिलो लोक खेतीमे खेतके काज करैत छथिन आओर मगर ब्राह्मण छेत्रमे तऽ इहो छै जे लोक स्त्री लोक नहि जाइत छै खेत पथारमे आओर की करतै लोक मरदे सभ जाइत छथिन आओर ओहे सभ करैत छथिन